मां आवाज़ जी थकान वास्ते पाणी या गरारा थिया ऐं शहद थियो कारी मिर्च थी इहे मां चुसे वेंदो आहियां मां भॼन बि गाईंदो आहियां झूलेलाल मंदर में चालीह ॾींहं असांजो मेलो हूंदो आहे चालीह ॾींहं जमना ते वेंदा आहियूं राति जो ज्योत खणी करे त हुते थोरी तकलीफ़ थींदी आ्हे त उहो कारी मिर्च लौंग इहे उहो मिसरी इहे असां मुंहं में विझी छॾंदा आहियूं इन ई करे असांखे थोरो आराम मिलंदो आहे उन सां भॼन गाईंदा आहियूं हुते चालीह ॾींहं आरती बि थींदी आहे पलउ बि पवंदा आहिनि एकतालीह सोरहं जुलाई खूं पंजुवीह अगस्त ताईं असांखे पूरी मौज हूंदी आहे उते पंहिंजा पूरा भॼन ॻाइणा पूरा साईं पलउ पाइणा सभु संगत सॼी हूंदी आहे मज़ो ख़ूबु ईंदो आहे चालीह ई ॾींहं केतिरे ई ॾींहं ऐं थकान मिटाइण लाइ इहो ई जेके आहे जेके सभु मंदर में खणी ईंदा आहिनि पंहिंजी दब पंहिंजी दॿी कॾहिं हुन खां वरिती कारो मिर्च ऐं इहे उहो सभु जेको आहे उन सां असांजे आवाज़ बि थोरी सुठी सही लॻंदी आहे गलो बि न ख़राब थींदो आहे